हांव एका कंपनींत कामाक आसललो थंय आमकां हेजें काम आसललें टायपिंगाचो जोब आसतालो म्हणजे लोक टायपिंगाचे काम हाडून दिताले जोब वर्क हाडून दिताले आनी आमी तें टायप मारून दिवप अशें आमचें आसलेलें तें आणी जें करपाचें तें सगळें मराठी भाशेंत टायप करून तांकां दिवपाचें अशें आसलेलें पूण ज्या जाग्यार आमी हें काम करताले त्या जाग्यार काम तशें खूब येतालें पूण आनी आमच्या वांगडा जे कोण आसलेले तितुंतलो एकलो निक्तोच गेल्लो आनी नवीन कोण स्टाफ नासलो आनी एका नवीन स्टाफाक तेणी घेतललो तेणी आपणांक येता म्हणून सांगून सगळें घेतलेलें आनी प्रत्यक्षांत जेन्ना काम करपाक तेच्या हातींत दिलें तेन्ना तेका तो कंप्युटराचेर जे टायपिंग करपाक जाय तर तेका तें मराठी करपाचें सुदरना जालें पूण तशें न्ही तो शब्द घुस्पट्टालो तेका कळनासलें की खंयचो शब्द मारप कितें मारप तेणी आपणाक येता म्हणून बेश्टें सांगले तेका टायपिंग करपाक फक्त येतालें पूण मराठी करपा खातीर जें किबोर्ड कितें जाय तें पळय ताका येच नासलें आनी कामाचो तर सामको लॉड म्हाजेय कडेन काम आसलेलें तें हांवेंं कशेंय तरी कंप्लीट केलें पूण तेचे कंप्लीट जायना ते मेरेन म्हाका वचोंक मेळना अशी म्हाजी स्थिती जाली आनी तेका कितलेंय सांगल्यार ताका तें कळनासलें आनी मॅक्झिमम ताका येयच नासलें तें काम तेका लागून तें करप ताका कठीणूच आसलेलें तें पूण लास्टाक कितें म्हाका तें लोकांचें काम घेतलां म्हणटच करचेंच पडलें तें आनी तेका लागून हांवें लास्टाक तेचे कडलें म्हाजेच कडेन घेतलें सगळें काम कितें करपाचें आहा तें हांयेनूच अर्दो वावर मातशें सुबेज घेतलें आनी हांयेनूच स्वताच टायपिंग करून तें एकदां काम कम्पलीट केलें आनी मागीर पात्रावांक सांगलें की हो बाबा तो जो काम सारको करिना आनी म्हाका हेजे वांगडा सेटल करूंक जावंचें ना तेन्ना तूं दुसरो मनीस पय आनी म्हाका तरी कामाचें जितलें लिमीट आहा तितलेंच तूं म्हाका दी